मालजालकेँ अपनासे बच्चा जन्म लेलक तऽ बाल बच्चा जे हमरा आओरकेँ यए से बच्चाकेँ अपन रखलक जे बाल बच्चा पोसन मानलक हमरो आओरके पोसन मानलक मारलक ताड़लक नहि अपन गरमाए कऽ रखलहुँ मालजालकेँ पोसलहुँ अपन खिएलहुँ पिएलहुँ ओरियाए कऽ रखलहुँ मालकेँ अपन दर दबाइ कए कऽ खे अपन ओरिआ पोरिआ कऽ रखलहुँ अपन मालजाल बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर धियापुताकेँ अपन मारलक ताड़लक नहि हमरो आओरकेँ अपन मारलक नहि माल आओर ओरिआ कऽ रहलहुँ मालजालकेँ कएलहुँ अपन बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर अपन रखलहुँ मालके बड़ बढ़िआँ खेनाइ पिनाइ ओरिआ कऽ गरमाए उरमाए कऽ खिएलहुँ पिएलहुँ गरमाए कऽ रखलहुँ गरमाए कऽ अपन खिआ पिआ कऽ दबाइ बिरो कए कऽ तेल कुर दए कऽ मालकेँ ठण्ढीमे ओरिया कऽ मालजालकेँ रखलहुँ ठण्ढीमे गरमाए उरमाए कऽ रखलहुँ तेल मालिश देलहुँ रखलहुँ ओरिया कऽ अथी बोरासँ मालिश कएलहुँ ओलासँ मालिश कएलहुँ मालजालकेँ खियाए पियाए कऽ रखलहुँ गरमाए कऽ रखलहुँ गुण्डा खियेलहुँ घास पात खिएलहुँ सानी लगेलहुँ खियाए पियाए कऽ मालजाल कऽ रखलहुँ बच्चा जन्म लेलक बच्चो बड़ बढ़िआँ हमरा आओरके कलेजामे कऽ साटि कऽ रखलहुँ सुतेलहुँ लगमे घरमे घूर धुइआँ कएलहुँ ओरिया कऽ मालजालके रखलहुँ